جی روایتی طور پر مجھے قلم کاغذ پر لکھنا ہی اچھا لگتا ہے اور میں ٹائپ بھی کرتا ہوں لیکن ٹائپ کرنے میں مجھے وہ چیز نہیں ہوتی مجھے دل کو تسکین نہیں ملتی ہے جب میں کبھی لکھتا ہوں تو قلم کاغذ پہ ہی لکھتا ہوں عام طور پہ کہ وہ مجھے قلم کاغذ پہ لکھنا ہی اچھا لگتا ہے اور غلطی جب لکھتا ہوں تو انسان بہت سارے حروف کو کاٹتا ہے بہت سارے سطور کو کاٹتا ہے اور اس کو دونوں جگہ کے کاٹنے میں مجھے جو سب سے اچھ آسان لگا ہے وہ قلم کاغذ پہ ہی لگا ہے کہ قلم کاغذ پہ آسانی سے ہم کاٹ دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں حالانکہ جب ہم لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے ٹائپ کرتے ہیں وہاں بھی لکھتے ہیں لیکن وہاں کاٹنے میں تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے اس وجہ سےمیں ابھی بھی جب کوئی موضوع پہ لکھنا پسند کرتا ہوں اور جب میں لکھتا ہوں تو میں قلم کاغذ پہ ہی لکھنا زیادہ تر پسند کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے قلم کاغذ پہ ہی لکھنا نہ کہ لیپ ٹاپ پہ تو یہ روایتی طریقہ ہے اور یہ روایتی طریقہ ہی مجھے ابھی بھی اچھا لگتا ہے اور یہی طریقہ مجھے بھاتا بھی ہے